دہلی جو کہ ہندوستان کا دارالحکومت ہے کھیلوں کے میدان میں بھی ایک اہم مرکز ہے یہاں گئی بین الاقوامی سطحقی کھیلوں کی سہولیات اور اسٹیڈیم موجود ہیں جہاں ملکی وغیر ملکی مقابلے اور ٹورنامنٹ منعقد ہوتے ہیں دہلی میں کھیلوں کی اہم جگاہیں ہیں اور سہولیات انڈیا گیٹ کے قریب اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم خصوصیات ایشیا کا سب سے بڑا انڈور اسٹیڈیم کھیل بیڈمنٹن کشتی باکسنگ جمناسٹک وغیرہ یہاں کامن ویلتھ گیم دو ہزار دس کے کئی مقابلے ہوئے تھے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم خصوصیات دہلی کا سب سے بڑا ملٹی پرپز اسٹیڈیم کھیل فٹ بال ایتھلیٹکس اوپنگ و کلوزنگس سیریمنی یہاں قومی اور بین الاقوامی میچز اور ثقافتی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں فیروشا کوٹلا کرکٹ اسٹیڈیم نینام ارون جیتلی اسٹیڈیم خصوصیات دہلی کا مشہور کرکٹ اسٹیڈیم کھیل انٹرنیشنل کرکٹ میچ آئی پی ایل کے مقابلے دلی دہلی کیپٹلس کی میزبانی یہاں سچن تینندولکر انل کمل وراٹ کوہلی جیسے کھلاڑیوں نے تاریخی کارنامی انجام دیے